हम सभ उहू मैथिली आदमी छी सभ जब सुबहके उठय छी तऽ नहाके नहाके पहिले झाडू बहारू करिके नहाके पहिले पूजा करय छी पूजा करके तब खाना बनबय छी पूजा कयलाके बाद खाना बनबय छियै तऽ उ खाना भी सभके शरीरमे अच्छा स्वस्थ मिलय छै आओर दूसरा नम्बर अच्छा भी लगय हइ पूजा करके खाना बनबय छी तऽ अच्छा लगय हइ भगवान की पूजा हमरा देखियौ सभके सभ सभ तरीकाके करय हइ लेकिन हमरा जते बुझल जितना नहि आबय हइ लेकिन हम सबेरे उठय छी झाड़ू बहारू करिके नहाके सूर्य भगवानके जल ढारय छी ओकर बाद अऽ तुलसी चौड़ामे पूजा करय छी चीरा बाबाके घर छथिन उ उ घरमे भी भगवान छथिन हुनका पूजा करय छी तब हम अपना घरमे जाइ छी उ घरमे भी पूजा करय छी मतलब सभ सभ भगवानके हम पूजा करय छी सभ भगवानके रखने छी पूजा करय छी हुनका भोग भी लगबय छी अभी तऽ डेली यूजमे डेली तऽ किछु नॉर्मल चढ़बय छी जाहिसँ मिसरी रखने रहय छी बदाम रखने रहय छी उ चढ़बय छी हँ जैसे पबनी तिहार कोनो त्योहार अयलै तऽ ओइमे हम कुछ अच्छा चीज मिठाइ आर मँगा लै छी मिठाइ आओर फल फूल कुछ भी मँगा लै छी लेकिन डेली यूजमे अभी फिर पूजा करय छी चन्दन करय छी जल रखय छी उ जलके फिर पूजा करिके जब चलीसा पढ़ि लै छी दुर्गा चलीसा हम डेली पढ़य छी दुर्गाजी के चलीसा पढ़य छी चलीसा पढ़लाक बाद उ पूजा कयलाके बाद उ जो जल रहय छै ने उ प्रसादीमे निहु निहुछल जाइ हइ उसमे पर्व भोग लगेलाके बाद प्रसादीमे देखियौ जब तक भगवानके भोग लगबियौ जब तक उसमे तुलसी अच्छत नहि छोड़ियौ मतलब अच्छत मतलब चावल अरवा चावल होता हइ उ होइ छनि तऽ अरवा चावल अच्छत आओर तुलसी जब तक नहि छोड़ियौ भगवान स्वीकार नहि करय छथिन भगवान स्वीकार नहि करय छथिन तऽ तुलसी अच्छत दियौ तऽ भगवान उ मे प्रसन्न रहय छथिन हुनका तहि भोग लग जाइ छनि आ नहि जते तुलसी नहि दियौ अच्छत तऽ हुनका भोग नहि लगय छनि हुनका अधूरा खाना जैसे हमलोगके हमरा आरके आगाँमे रखल रहय छै आओर जब तक मुँहमे नहि देबनि हाथ उठाके खाना नहि खेबय तब तक पेट नहि भरतै ओनाहिते हुनका आगाँमे भोग अहाँ लगा दियौ बहुत चीज मिठाइ छप्पन प्रकारके राखि दियौ जब तक तुलसी नहि छोड़बै तब तक भगवान स्वीकार नहि करता तऽ ई ई चक्करमे बहन सभ दीदी सभ सभके हम कहय लए चाहय छी जे सभ ओइसँ तऽ सभ हमरासँ नमहर छथिन जानकारी सभके होतनि लेकिन जिनका जानकारी नहि होतनि एते बता दै छी ओइमे अच्छत तुलसी जरूर दबनि जब भोग लगेबनि तब पूजा कयलाके बाद सभ लास्टमे फिर हुनका निहुँछल जाइ छनि जो जल रखैत छियनि गङ्गाजल होइ कऽरमे जल लै छियै ओइसँ निहुँछल जाइ छै तब उ प्रसादी लेके हुनका आगूमे से लेके हुनका अगरबत्ती जलबय छियनि तऽ ओइमेसँ बभूत होइ छै तऽ हम डेली बच्चाके लगबय छी हमर जब अगरबत्ती जलबय छी पूजा करय छी तऽ ओइमे बभूत निकलइ हइ ने तऽ ओ हम अपना बच्चाके डेली लगबय छी देखियौ भगवान तऽ सभके रक्षा करय छथिन सभके देखय छथिन लेकिन मोन दिलके दिलमे होइ छै ने अजीब थोड़ा भी हाँ बच्चाके तबियत खराब होइ हइ तऽ आदमी बिहार आरमे कि कहय छै हे कहीं भी हे भगवानके भगवानके आगे जाउ प्रणाम करा दहु या बिभूत लगा दहु माटी हसोथिके लगा दहु तऽ बच्चा सभ या कोइ भी ठीक हो जाइ छै तऽ हम डेली जब भी साँझ दै छी दिनके पूजा करय छी साँझ होइ हइ साँझके दिया अगरबत्ती जलबय छी जलबय छी बहुत अच्छा लागय हइ पूजा करिके दिलके सुकून मिलय हइ उ जे बिभूत होइ हइ हम बच्चाके डेली चन्दन करय छी सूत भी जाइ हइ फिर भी हम हुनका बिभूत लगा दै छी पूजा कयलासँ भगवान देखियौ भगवान ई नहि कहय छथिन हमरा छप्पन प्रकारके भोग लगबौ या कुछ भी लगबौ भगवानके सिर्फ श्रद्धा होइके इन्सानके श्रद्धा होइके चाही भक्तके भक्तके दिलमे पाप नहि अइ भगवान ई नहि कहय छथिन तू पूजा करिले आदमीके अपमान कर आदमीके आदमी को अपना मानियौ ई सास हइ ई ससुर हइ कोइ भी हइ भाय हइ बहिन हइ कोइ भी हो वएहे मे उनके अहाँ अपना मानबय तऽ ओहि भगवान प्रसन्न रहय छथिन भगवान ई नहि कहय छथिन हमरा प्रसाद चढ़ाके भोग लगाके पूजा करले भक्ति गाले आओर एक दुसरेके हमर गाँव घरमे की होइ हइ अपनासँ जादा दुसराक खिस्सा होइ हइ बहु बेटीके खाली खिस्सा करतै ई उकर ई अइसे हो गेलय ओकर बेटी ओइसन हो गेलइ ओकर पुतहु अइसन हो गेलइ नहि हमरा आर ई पसन्द नहि हइ लेकिन गाँव घरमे ककरा कते मुँहके मना करबय किएक कि हर घरमे आब गलत आदमी रहय छै बहु बेटी सभके गलत रहय छै लेकिन कोइ अपनाके नहि कहता दोसराके जरूर कहय छथिन हर समय अपमान करैत रहय छथिन तऽ गाँव घरमे इएहे होइ छनि लेकिन हाँ भगवान ई नहि कहय छथिन हमरा पूजा करू आओर दोसराके अपमान करू